मेरी पसंदी दा रुट्टी ऐ राजमा चौल बैसे ता में सब कुछ खाई लैन्ना होन्ना लेकिन राजमा चौल साढ़ी जिन्दगी दा मेरी जिन्दगी दा फेवरट रुट्टी ऐ एह् मेरे मतलव समझी लैओ मीं इन्ना पसंद ऐ जित्थैं बाकी रुट्टी छड्डियै में छड़े राजमा चौल खन्ना होन्ना राजमा चौल इन्ना सोआद लगदे मीं के राजमा चौल तांई में बाकी पकवान छड्डी ओड़ना होन्ना मैकसिमम टाईम राजमा चौल साढ़े घर अदूं बनदे जदूं कोई परौह्नचारी होऐ जां ब्य़ाह् शादियैं च जां तांई कोई फंक्शन फुंकशन होऐ कुतै घर तां अस राजमा चौल बनदे साढ़ै तां करके राजमा चौल साढ़े बड़े पसंदीदा न राजमा केंई प्रकार दे राजमा साढ़े ल्हाके लभदे ऐं भदरवाही राजमां होइये जियां कश्मीरी होई जियां साढ़े लोकल होइये ओह्दे बाद केंई बाह्रा बी आंदे उत्तराखण्ड दे आंदे केई लगभग लगभग लाई लैओ बीह् पच्ची प्रकार दे राजमा इध्दर थ्होई जंदे ऐं वैसे ते फूड मी देस्सी मीं अम्बल बड़ा पसंद लगदा ऐ अम्बल होईया दाल चौल होइये सगले आह्ली दाल होई अम्बल अम्बल बी साढ़ी इक लाई लैओ तुस बड़ा शैल लगदा अम्बल ते लाई लैओ इस समझी लैओ साढ़ा बड़ा जरूरी बनी गेदा अम्बल अम्बल जियां जियां गर्मियां आदियां उआं उआं लाई लैओ अम्बल ते साढ़े घर रोज़ बनदा कदैं अम्बें आह्ला अम्बल कदैं कद्दू आह्ला अम्बल ठीक ऐ ना अम्बल कन्नै अम्बल गर्मियैं च अम्बल इन्ना शैल लगदा ऐ जियां मन्नो कि गर्मियां दी कुल्फी अम्बल साढ़े मता मता सोआद बनदा जदूं कोई धाम होए धामा च अम्बल इन्ना चलदा भठोरू चलदे पूड़ियां चलदियां होर बड़ा किश चलदा अम्बल मन्नो अम्बल हून में तुहानू सनाना अम्बल बनदा कियां सब तों पैब्लैं अम्बल तांई चाही दा स्हानू कद्दू ठीक ऐ नी कद्दू कद्दू सब तो पैह्लैं कट्टे जाने बड्डे बड्डे पीसा च इक बड्डा जा कड़ाह् रक्खेआ जाना कड़ाह् दे बिच्च पाने तेल तेल दे बिच्च पाने बाकी मसाले फिर कद्दू करना फ्राई जिसलै कद्दू लग्गेआ लग्गेआ मतलव कद्दू पक्कना शुरु होइया ओह्दै बाद ओह्दै च सुट्टने बाकी मसाले लून मर्च गर्म मसाला धनियां फलाना टिमका बाकी सब पाई लैना ओह्दै बाद थोह्ड़ा धनियां धुनियां लेई आए उसी शैल करियै फ्राई करी लैना ओह्दे बाद ओह्दे च पाना तेल थोह्ड़ा जेहा मिट्ठा तेल पाइयै गुड़ पाईयै ओह्दै बाद ओह्दै च पाई ओड़ना पानी शैल गड़काना कम स कम उसी पाना इक घैंटा दो घैंटा गड़का गड़का पाने दी बज़ह कन्नै ओह्दे च जेह्ड़ा सुआद होना ओह् ऐसा होना कि तुसैं उंगलीं चटदे रेही जाना होर मेरा बैसे ते साढ़े डोगरे दा बड़ा जादा मश्हूर ऐ अम्बल बैसे साढ़े राजमा चौल बी बड़े मश्हूर ऐ उप्पर पनीर पाइयै ते राजमां ओ हो हो राजमां मन्नी लैओ लगभग साढ़े जिस घर परौह्नचारी जाह्गे राजमा ते जरूर बनदे गै बनदे राजमा बिना कोई बी परौह्नचारी पूरी हैनी ऐ राजमा ऐसे साढ़े बनी गेदे कि परौह्ने गी राजमा खलाने गै खलाने अगर ओह् साद्दा बंदा ऐ ठीक ऐ नी साढ़ै बी इह्दे रुट्टी साढ़ी कजी फेबरट ऐ हून बाह्रले मीं न्यूडल मोमोस एह् थोह्ड़ा घट्ट पसंद ऐ ते अपनी देस्सी रुट्टी मती पसंद ऐ जियां अमरतसरी कुल्चा मैं लगभग लगभग तिन्न साल होइये कालेज जंदे लगभग लगभग डेल्ली डेल्ली अमरतसरी कुल्चे खान जन्ने होन्ने आं सांबे दे अमरतसरी कुल्चे बंदे इन्ने शैल बनांदे कि अम्बरसरी गै फील होई जान अम्बरसर ते उत्थें छड़ा कच्चा नेहा कम्म करदे ना रुट्टी शैल बनानी इयां गै इन्नी जनता आंदी रोजे दी पता रुट्टी ते चज्जे दी देओ इन्नी मैंह्गी देनी साढ़ॉे ल्हाकै सस्ते त्रीह् चाली रपे दे पजांह् रपे दे अम्बरसरी कुल्चे दी पलेट थ्होई जंदी जेह्दे च त्रै सब्जियां दो चटनी प्याज मूली ते अम्बरसरी नान थ्होई जाना हून मन्नी लैओ तुस अगर तुस डोगरे ओ तुसैं अम्बल नी चक्खे दा ते फिर तुस अपनी आप गी डोगरे नेंई आक्खी सकने ठीक ऐ नी अम्बल इन्ना जरूरी ऐ ओह्दा मन्नेआ चलो राजमा दे बारे च में तुसो सनाई दित्ता ओह्दै बाद छोल्ले चने चनां पूड़ी कड़ाह् एह् बी साढ़े जिन्दगी दे बड़े जरूरी ऐ क्योंकि अगर एह् चीजां नी खादियां ते अपने कल्चर बारे स्हानू कियां पता लग्गना साढ़े अगर ओह् नी होग ते कियां पूरा होना साढ़ा कम्म ते रुट्टी बैसे ते सबकुश खाना चाही दा ऐसा कुश नी ऐ लेकिन साढ़ा फेबरट ते राजमा चौल अम्बल पूड़ी भठूरे एह् सब ऐ ते में इयै आक्खना चाह्न्नां अपनै ओह्दै बारै च कि रुट्टी साढ़ी लोकल रुट्टी ते बड़ी शैल ऐ ते उऐ खाओ मसाले मसूले चिकन मोमोस फलाना टिमका मोमोस शोमोस एहे कक्ख नी होना ऐ इंदे कन्नै ते समझी लैओ तुस छड़ी सेह्त खराब होनी ऐ अपनी घर दा रुट्टी खाह्ग्गे ते शैल रौह्गे बाह्र खाह्ग्गे ते बमार होगे साढ़े घर कोई मसाले मसूले नी पौंदा साद्दी रुट्टी बनदी ब्रहमचारी रुट्टी हनदी बैष्णो रुट्टी बनदी ते साद्दी गै रुट्टी खानी चाही दी रोज मसाले खाह्गे ते रोज साढ़ा मैद्दा खराब होग ठीक ऐ ते कदें कवार ते चलदा ऐ पर रोज़ ध्याड़ी नी चलदा ऐ ते म्हेशां साफ सुथरी रुट्टी खाओ साद्दी रुट्टी खाओ अपने लोकल पकवाने नेंई पर लोक उऐ परमोट करो अग्गै कि आने आह्ली साढ़ी आने आह्ली जंग जनरेशन गी पता लग्गै कि आने आह्ली पीढ़ी गी पता लग्गै कि एह् बी साढ़ा इक साढ़े ओह्दा बरादरी दी कि इक रुट्टी ऐ जियां खंडे दी डोगरी मश्हूर ऐ ते ओह्दे आंह्गर साढ़ी रुट्टियां मश्हूर ऐ इनें बी लुप्त नी होन देओ क्योंकि आने आह्ले समें च एह् लुप्त होआ दियां ऐं क्योंकि लोग फ्राइड फूड फ्रैंच फ्राईस मोमोस टिक्कियां बरगर कुल्चे इंदी तरफ जागदा आकर्शत होआ दे ऐ ओह्दे बजाए साढ़े आखदे असें रुट्टी नेंई खानी चिप्स कुरकुरे खाने राजमा चौल नेंई खाने असैं चिप्स कुरकुरे खाने असैं पूड़ी आलू नेंई खाने असैं मोमो कुल्चे खाने ते जेह्दी बज़ह कन्नै साढ़ा यूथ खराब होआ दा ऐ कमजोर होआ दा ऐ अगर साद्दी रुट्टी खाद्दी दी होऐ ते कैंह् नी बंदा शैल होऐ पूरी उमर जीऐ ते समझी लैओ साढ़ै तांई बड़ा जरूरी ऐ एह् हून अगर एह् नेंई होग लाढ़े तंई देस्सी रुट्टी ते ओह् अग्गैं अग्गैं एह् खत्म होई जानी ऐ अग्गैं अग्गैं स्हानू केंई इंतजार करदे रेह् की कदूं एह् रुट्टियां बनग ते फिर स्हानू थ्होग हून आनें आनें केह् ऐ लोग इसी भुल्ली गै जा दे लोग दूई रुट्टी बनाना शुरु करी दे साढ़ी देस्सी रुट्टी ते भुल्ली गै जा दे ऐं इस लेई में आखना अपनी रुट्टी बचाओ आगे बढ़ाओ अगर अपना अस गै नी बचागे ते कुन्नै बचाना ऐ साढ़ी डोगरी साढ़ा कल्चर साढ़ा एह् जेह्ड़ा खत्म होना लगी पेआ ऐ साह्नू एह् बचाने तांई बड़ा कुछ करना पौंना ऐ अग्गे बधना पौना ऐ अग्गे बढ़ो कम्म करो फलाना करो अग्गैं अस गै नी होगे ते साढ़ै अग्गैं पिछला यूछ अगला यूथ ऐ जेह्ड़ा एह् खराब होई जाना ऐ ते इस लेई अपनी लोकल रुट्टी गी परमोट करो ते अग्गे बधो